आं सांगात हय लागलादासा फोटो स्टुडियोन हांव संगिता उलयतालें म्हणल्यार कसलो आं फश्ट बड्डे आशिल्लो आनी खंय आसा तो बड्डे आतां खंय आसतलो बड्डे आं खंयचे हॉलान आसतलो हार्मनी हॉलान

आं आनी टायमींग किदें तुमचो

आं म्हणल्यार आतां घरा कडेन बीन येवचें पडटलें पयली काडपाक फोटोज काय डायरेक्ट हॉलार येवपाचें आं आं आं बरें कितल्याक पावल्यार सातांक हय आसा आसा एवेलेबल आसा सातांक म्हणला न्ही तुमी आं बरें आनी तुमची थीम आं एक्चुली आमचें कशें आसता एक फोटोज म्हणल्यार आमी क्लिक करत रावता तशे म्हणल्यार कशें कितें आसतात तें आनी मागीर त्या प्रमाणे मागीर तुमकां मागीर सिलेक्शना अशें आपयतात म्हणल्यार आमचे अरावंड एक वन फिफ्टी फोटोजांक अरावंड एक तुमकां एक एट थावसंड अशें चार्ज पडटलें वन फिफ्टी फोटोज आनी हय टू हंड्रेड मागीर ते चार्जीस मागीर पळोवन कशें कितें जाता तशें तें मागीर मातशें वाडटलें एक नायन थावसंड टू टेन थावसंड तशें आनी तें डिपेंड्स तुमचे असो आल्बमाचे बी आसतले न्ही तुमकां आल्बम कसो जाय आसतलो तो तसो तुमकां आल्बम म्हणल्यार कसो जाय फोटो अशे हेतून घालून जाय काय डायरेक्ट प्रिंटेड बीन येता ते अशे करिझमा टायप बी कशे ते शायन तशे येता तशे जाय आं तशे जाय पडटले न्ही आं बरें तुमी मागीर म्हाका सांगात तुमी मागीर सिलेक्शना येतले न्ही तेन्ना मागीर म्हाका सांगात कशें कितें तुमकां फोटो हें जाय ते त्या प्रमाणें मागीर आमी डिसकस करून मागीर उलोवय रेटीचे बी मागीर त्या प्रमाणे कळटले न्ही तुमकां टू हंड्रेड नाजाल्यार ताचे वयर सुद्दां तुमकां आनी फोटोज जाय कित्या फॅमेली फ्रेंड्स खूब येतात न्ही ताका लागून ते फोटोय बी वाडपाक शकता मागीर ताका लागून ते टू हंड्रेडा वयरय गेले जाल्यार मागीर ताचे प्रमाणे मागीर चार्जीस सांगता कशें कितें ते

हय हय हय तुमचें बुकींग करून दवरूं हांव पयलींच आं बरें तुमचें नांव कितें आं आनी रावतात खंय आं बरें तर बरें थेंक यू